ہیلو جی اولا ڈرائیور بول رہے ہیں جی میرا نام محمد شعیب ہے اور کل میں نے ایک ٹیکسی بک کی تھی علی گڑھ سے دہلی جانے کے لیے اور وہ ٹیکسی میں پک اپ لوکیشن جو تھی وہ آپ کی سینٹریری گیٹ تھی لیکن وہاں پر جب میں پہنچا تو وہاں پہ پروٹیسٹ چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گیٹ بند کر دیا گیا وہاں بہت بھیڑ ہو گئی تھی تو اب اس کو یہ میں لوکیشن چینج کرنا چاہوں گا آپ کو پھر اب باب سید گیٹ پر آنا ہوگا مجھے لینے کے لیے اور وہاں پر پروٹیسٹ تھا اس لیے میں اب یہ لوکیشن جو ہے چینج کرنا چاہتا ہوں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ وہاں پر باب سید پر آ جائیں لینے کے لیے وہاں آپ کی آپ کی بہت مہربانی ہوگی بہت بہت شکریہ